खेतीके जे छै से अहाँकेँ जे छै से पटा अथि कयल जाइत छै पहिले जोताएल खेत जोताके ओहिके बाद जे छै से अहाँकेँ जे छै से अथि गेहूँ बाग भेल पटायल गेल बिजलीके जादा अथि सुविधा छै ओहि सभ से नहि दिक्कत छै पहिले जे छै से पोखरिसँ अथिसँ जे छै से नाला बनाकऽ पानि लाएल जाइत छलै आब से सभ नहि छियै आब तऽ मोटरसँ बोरिङ्गसँ पटायल जाइत छै ओहि सभकेँ अथि कयल जाइत छै खेती जे छै से कयल जाइत छै ने ओहि सभमे नहि अथि छै आर जे छै से अहाँकेँ जे छै से खाद पदार्थ पर ध्यान देबऽ पड़ैत छै टाइम टेबुलसँ खाद छिँटल जाए अथि कयलक तहन देलक आर जे छै से अहाँकेँ से जङ्गली जानवर से बचाबऽ पड़ैत छै जेना अहाँकेँ अथि भऽ गेल नील गाय भऽ गेल सुगर भऽ गेलै सभ से बचाबय पड़ैत छै अथि कयलक जङ्गली जानवर सेहो जे छै से अहाँकेँ क्षति करऽके लेल अथि होयत तैआर रहै छै तऽ ओकरासँ पूरा घेर घार करऽ पड़ैत छै जाल लगेलहुँ फेर अथि कयलहुँ तब अथि खुशी से अथि कयलहुँ सभ